बिजलीके खपत जे छै पङ्खा बहुत जादा करैए हवा तऽ दए यऽ लेकिन इएह छै जे बिजली खपत जे छै बहुत जादा यऽ